सब किछु तऽ चमकेलकै सरकार रोडो बढ़िआँ छै चारू बगल रोड बढ़िआँ छै नालो बनेलकै बिजलियोके सुविधा ठीक छै जे भी छै बहुत अच्छा छै सब किछु सरकार सही करने छै जहाँ तहाँ रोड खभर खुभर रहै सब रोड बढ़िआँ भए गेलै चक चक भए गेलै एन एच सब अच्छा भए गेल छै बहुत बढ़िआँ छै सब किछु सरकार कऽ सुविधा सब ठीक छै कोइ दिक्कत तऽ छै नहि लेकिन गरीबके दिक्कत